हम जे छियै बिहारके पूर्णियाँ जिलामे रहै छियै हम पूर्णियाँ जिलाके जे कलैक्टर छै ने ओकरा से मिलैके खातिर हमरा सबके बहुत मतलब समय लै ले पाड़ै छै एकटा आज अगर दरख्वास्त दै छियै तऽ ओ मतलब जे मतलब चिठ्ठी जे छै से लेकर जे सर अहाँ से हमराकेँ मिलैके छै तऽ से मतलब उधर से रिप्लाइ जलदी नहि दै छै काहे कि बहुत लोग से ओकरा मिलैके रहै छै तऽ चारि दिन पाँच दिन दश दिन छै जे पन्द्रह दिन महीना भरि लागि जाइ छै लेकिन ओकरा से मिलै खातिर बहुत अथी होइ जाइ छै ओ रेडी हँ तैयार होइ जाइ छै जे हँ ई जनता से मिलना छै ओकरा मिलैके खातिर रोज हमराके डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला कलक्टरके पास कार्यालय जाइ लै पाड़ै छै रोजके दौड़ै पड़ै छै धूपमे ठण्डी रहै गरमी रहै बरसात रहै सब दिन जाइ लै पड़ै छै आ जे अगर जल्दी भी नहि मिलतै आओर कोनो अगर ऊँचा पदके कोइ आदमी रहै छै तऽ ओकरा से पैरवी कराओल जाइ छै ताकि एहि आदमी से मतलब जिला कलेक्टर से मिलल जाइ जिला कलेक्टर से मिलै खातिर बहुत मतलब समय नहि रहै छै ओकरा सबके पास ओ सब बहुत बिजी परसन बिजी आदमी रहै छै ओकरा से मिलै खातिर हमरो समय निकालऽ पड़तै आओर ओकरो समय निकालऽ पड़तै जब हमरा पास समय नहि रहै छै तऽ ओकरा पास कहाँ से रहतै आम आदमीके पास आइकाल्हि समय नहि रहै छै आम आदमीके पास आइकाल्हि समय नहि रहै छै तऽ ओकरा पास समय नहि रहै छै काहे कि ओ सब मतलब पैढ़ लिखके इतना बड़का कलेक्टर बनल छै पूरा जिलाके पूरा जिलाके सम्हारै छै पूरा पूरा जिलाके सम्हारै छै आ देखरेख करै छै तऽ ओकरा से मिलैके खातिर बहुत मतलब जे हइ ने मुश्किल भए जाइ छै लेकिन केहनो कैरिके हमरा सब ओकरा से मिल लै छियै ओकरा से मिलै खातिर हमरा सब चिठ्ठी दै छियै रोज दौड़ै दौड़ै लै पाड़ै छै मतलब मैसेज करऽ पड़ै छै सर अहाँ से हमरा मिलना छै काम छै ई ओ तऽ ओकरा से मिलै लै छौ आओर ओकरा अपन दुःख दर्द बताबै छै तऽ ओसब जलदी से मतलब समाधान कैरि दै छै